हाणे पाणीअ जो बचाव करण लाइ असां समाज में कई तरह सां जागरुकता करे था सघूं जीअं कि सुबुह खां ही असांजो कम पाणीअ सां शुरू थींदो आहे और रात ताईं जीअं असां सुबुह जो उथी करे कोलगेट कंदा आहियूं त असां नल खुलियो छॾे छॾींदा आहियूं त असां जेसि ताईं कोलगेट कंदा आहियूं ओसि ताईं नल खे बंदि था करे सघूं ऐं असां जीअं कपिड़ा धोईंदा आहियूं त टपनि में ॿोणीदा आहियूं कपिड़ा त उहो बचियल पाणी असां सफ़ाई में इस्तेमालु करे था सघूं ऐं उनसां असां पंहिंजे घर जी घर जा बासण उहे था साफ़ु करे सघूं ऐं घर जी सफ़ाई में बि उनजो इस्तेमालु करे था सघूं जीअं अॼ कल्ह घर घर में वॉटर प्यूरीफ़ायर लॻल आहे त असां उन जो जे को वेस्ट पाणी वेंदो आहे उहो असां स्टोर करे था सघूं ऐं स्टोर करे असां उहो पाणी पेड़ पौधनि में इस्तेमालु करे था सघूं ऐं असां उनखे सफ़ाई में बि इस्तेमाल करे था सघूं उन्हनि सां असां बासण बि आघराए था सघूं हिक बार बासण आघराए करे असां वरी स्वच्छ पाणी सां उन्हनि खे धोई ता सघूं ऐं जीअं बारिश जो पाणी ईंदो आहे त असां उहो बि स्टोर करे था सघूं पंहिंजे घर जे अंदरि हिकिड़ो खड्डो वॾो खोदाए करे या खूह खोदाए करे असां उन पाणी खे स्टोर करे था सघूं ऐं जे साल भर में जीअं जीअं पाणी जी कमी थींदी आहे या ज़रूरत पईंदी आहे त असां उन पाणीअ खे इस्तेमाल था करे सघूं ऐं असां पाणीअ जी हिक हिक बूंद खे तव्हां बचाए सघूं